دیہی علاکوں میں زراعت کو بہتر بنانے کے لیے چند اہم اقدامات شامل ہیں پہلا ماحولیاتی ترقی زراعت کے لیے مناسب ماحولیاتی مواقع بجلی پانی اور ماہیاری وغیرہ فراہم کرنا دوسرا تعلیم و تربیت کسانوں کی تربیت اور تعلیمی امکانات کو بہتر بنانا تیسرا بایوٹیک بایو ٹیکنالوجی کی استعمال کر کے زراعت پیداوار کو بہتر بنانا خصوصی اشیائے اے غذائی کی پیداوار مقامی اشیاء غذائی کی پیداوار اور مارکیٹنگ کو بہتر بنانا یعنی جو اس علاقے کی اش خصوصی اشیاء ہے اس کو بہتر بنانا اور اس کی مارکیٹنگ میں زیادہ سے زیادہ رقم اور مواقع فراہم کرانا زراعتی تکنیک نئی اور بہترین زراعتی تکنیک کی ترقی اور استعمال کرنا اور نئے طریقوں سے کھیتی باڑی اور تمام انتظامات دیکھنا یہ تمام اقدامات مدد فراہم کر سکتے ہیں تاکہ دیہی علاقوں میں زراعتی صنعت کو بہتر بنایا جا سکے